اگر کوئی گانا شروع کرنا چاہتا ہے یا اپنی گلوکاری بہتر بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلا مشورہ یہی ہے کہ دل سے گائے دل لگا کر سنیں اور صبر رکھے شروع میں آواز پوری نہ بنے راگ سمجھ نہ آئے لیکن روزانہ تھوڑا تھوڑا ریاض کرے تو آہستہ آہستہ فرق خود نظر آئے گا صبح کے وقت خاص طور پر منہ اندھیرے ریاض کرنا سب سے مؤثر ہوتا ہے سارے گاہ ماں کی بنیادی سرگم پر روزانہ کام کرے اپنی آواز کو پہچانیں کہ وہ کہاں اونچی جاتی ہے اور کہاں نیچی یوٹیوب یا کسی استاد سے سیکھنا بھی بہت فائدہ مند ہے اچھے گلوکاروں کو سنیں ان کی ادائیگی سانس کی گرفت اور بولنے کے انداز کو غور سے سمجھیں اور سب سے بڑھ کر اپنی آواز پر اعتماد رکھیں دوسروں کی نقل نہ کریں اپنی پہچان بنائیں کبھی خود کی آواز ریکارڈ کر کے سننا بھی مدد دیتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کیا بہتر کرنا ہے